असां पंहिंजे कम में टीका टिप्पणी हिन तरह सां बर्दाश्तु कंदा आहियूं केर असांखे अगरि असांजी चित्रकारी में का ग़लती ॿुधाईंदो आहे त असां उनखे शांतीअ सां ॾिसंदा आहियूं ऐं पोइ ॿुधंदा आहियूं पोइ उनमें असां सुधार करे वरी नई तरीक़े सां उनखे ठाहींदा आहियूं ऐं जेको असांखे केर फीडबैक ॾींदो आहे असां उनते अमलु ज़रूर कंदा आहियूं उन उनजी ॻाल्हि खे ज़रूर ॾिसंदा आहियूं ऐं सोचिंदा आहियूं पो वरी असां वापस नई तरीके सां उनखे ठाहींदा आहियूं ऐं उनमें सुधार कंदा आहियूं